उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच सांस्कृतिक तौर पर कई अंतर है जैसे उत्तर भारत में आर्य संस्कृति है जब कि दक्षिण भारत में द्रविड संस्कृति है दक्षिण भारतीय धोती और साड़ी पहनते हैं जबकि उत्तर भारत शुभ अवसरों पर कुर्ता और सलवार कमीज पहनते हैं दक्षिण में कर्नाटक संगीत और उत्तर में हिंदुस्तानी संगीत प्रसिद्ध है दक्षिण में भी मातृ सत्ता देखने को मिलती है दक्षिण भारतीय मंदिर उत्तर भारतीय मंदिरों से बिल्कुल अलग दिखते हैं खान पान का भी कहीं ज़्यादा अंतर है जैसे दक्षिण भारत में इडली सांभर यह सब मशहूर है और उत्तर भारत में दाल बाटी चू दाल बाटी चूरमा ऐसे कई जगहो का अंतर हमें दिखता है